हेल्लो हेल्लो हॅं हॅं हम जगनाथ कुमार मुखिया बिल्डर बाजैत छलियै बाजू नमस्कार नमस्कार हॅं हमरा पास छै ने घर हमरा पास छै बहुत अच्छा घर छै केतना रेंज तक अहाँ के की रेंज यऽ केतना तक मे अहाँ लय जाय सकै छी ई बताबू कहन घर अच्छा

पन्द्रह लाख के तऽ पन्द्रह लाख के रेंज तक तऽ हॅं तऽ पन्द्रह लाख के आसपासमे अहाँ के बता दै छी पन्द्रह लाख के तऽ अहाँके दू गो बेड रूम मिल जायत ठीक छै हॅं एकदू गो ठीक सुनियौ ने पहिले दू गो बेड रूम मिल जायत एगो किचेन मिल जायत आओर एगो बाथरूम मिल जायत आओर एगो जे छै डायनिंग हॉल छोटा टाइप के से मिल जायत आओर बहुत अच्छा बढ़िऑं सॅं बनल छै सबकिछु के व्यवस्था बढिऑं छै कोइ भी तरह के दिक्कत नहि छै ठीक छै अहाँ फिर भी नहि बाथरूम लीक तऽ नहि छै पूरा ओकरा कम्पलीट भय जेतै नया अभी घर बनबे केलै हनि आ कोइ भी के तरह के दिक्कत नहि छै

हाँ टंकी भी लागल छै अहाँ देख लेब टंकी लागल छै नल लागल छै शीट बढ़िऑं बैठायल छै आओर बहुत बढिऑं सब किछु दरवाजा खिड़की अर बहुत अच्छा सब किछु लागल छै साइड मे अहाँके जे छै देखै बला बहुत बढ़िऑं दृश्य भी मिल जायत ठीक छै ने बालकोनी यऽ कपड़ा भी सुखा सकै छी अहाँ नीचाँ भी छत पर भी जाय कऽ सुखा सकै छी ठीक छै कथी बिल बिल हाँ जब अहाँ कऽ समय मिलत जब भी आयब अहाँ देख लेब लगभग रेंज जे यऽ अहाँ के पन्द्रह लाख ई थोड़ा कम अछि अहाँके उपर जाय पड़त कनिये हूँ कम सॅं कम बीस लाख तक जाय पड़त ठीक छै देखियौ सुविधा बहुत बढिऑं छै अहाँके बीस लाख तक रेंज बतेलहुॅं ने अहाँके घर के अगारी मे सारा चीज मिल जायत अहाँके बच्चाके खेलै धूपै लय सुबह कऽ टहैल सकै छी अहाँ पार्क मिल जायत नजदीक मे अहाँके मार्केट मिल जायत शौपिंग सेंटर मिल जायत जीम मिल जायत बहुत सब इसकुल मिल जायत हूँ काटी ठीक सर अहाँ एनय सुनू ने अगर अहाँकेॅं समय मिलत अहाँ आबू देखू सब किछु देख लीअ तै के बाद जे छै ने अहाँके अच्छा लागत ठीक छै अगर देख लेबै ऊपर नीचा थोडा बहुत कय लेब पर अहाँकेॅं समय मिलत हमरा लग आयब देखब देखै के बादे ने ठीक छै